नमस्ते

फेमस तो वही पानीपूरी है समोसा है और भी बहुत चीज है फेमस जी ठीक है आइए आप कहाँ पर हैं ठीक है तो फिर वहीं पर मिलिये हम आते हैं आपको घूमा फिरा देंगे और भी मतलब फेमस जगह है दो चार दुकान है हम आपको दुकान पर घूमा फिरा देंगे आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर खा पी लीजिएगा फेमस जगह तो वही गाजीपुर में साईं बाबा का मंदिर है खाना भी तो बहुत अच्छा देता है बहुत ही बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए खाना यहाँ पर तो मिठाइयाँ भी यहाँ की तो इमरती है लड्डू है जलेबी है बहुत ही चीज़ है बहुत ही फेमस है यहाँ का बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए जी स्टेशन पर आप हैं न तो फिर ठीक है हम भी वहीं पर आते हैं और हम दोनों लोग मिल लेंगे आपको घूमा फिरा देंगे और आपको वो भी दिखा देंगे रेस्टोरेंट भी आपको जहाँ पर अच्छा लगे वहाँ पर खा पी लीजिएगा और कुछ अच्छा वही फेमस तो गाजीपुर मे समोसे भी हैं जलेबी भी है इमारती भी है मिठाइयाँ भी बहुत किस्म की हैं आपको जो अच्छा लगे वह आइये खा लीजिए जी गाजीपुर में मिलेगा आप कब आ रही हैं आप आइए हम आपको ले चल कर घूमा देंगे दिखा देंगे पैसा तो लेंगे हीं बिना पैसा के आजकल दुनिया में आजकल कौन काम कर रहा है बिना पैसे की नमस्ते